नमस्कार सर आप सुनीता टुवेलर से बोल रहे हैं जी सर जी सर अभी दो घंटे पहले एक कैब कुक बुक किया था आप की एजेंसी से तो सर मतलब जो टाइमिंग दी थी और मैं अपने यहाँ परिहार नगर अस्सी रोड पर ये आठ नंबर गली में आने के लिए बुल बुलाया था ड्राइवर अभी तक आया नहीं है सर और नहीं कुछ रिस्पांस है उनका तो सर अब एक बार जानकारी कर के बता सकते हैं क्या है जी सर सर हम मैं कितनी देर से है ना उनका यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ सर एक्चुअली हमें कुछ काम से जाना था मैं और मेरी फैमिली को बासनी तो हमें लेट हो रहा है सर जो टाइम दिया था उस टाइम पर वो आ नहीं रहा है तो आप एक बार पता कर दीजिए सर कि है ना कहाँ पर है वो क्यों क्या उसकी क्या प्रॉब्लम होगी ताकि हमें भी सर थोड़ा जल्दी जाना था आप प्लीज पता कर के हमें बताएं ओके सर धन्यवाद